जय झूलेलाल असां बस जी यात्रा वैष्णो देवीअ लाइ कईसीं असां कटरा में लथासीं उतां खां पोइ बस में चड़ियासीं माता जे भवन ताईं मंदर ताईं असां बस में चड़ियासीं त बस में जी कंडीशन सही न हुयूं सीटियूं फाटल हुयूं हैंडल टुटल हुया ड्राइवर जे पासे में जेको समान रखण जो हुयो उहो बि सही न हुयो बस सरकारी सही न हुई सरकार वारनि खे ध्यानु ॾियणो पवंदो की यात्रा करनि था त उन जी सुविधाऊं बि सही हुजनि प्राइवेट जूं बसूं सही आहिनि पर सरकारी बसूं सही न आहिनि अॼुकल्ह पेट्रोल खां डीजल सस्तो आहे ऐं डीजल ते थियूं बसियूं हलनि इन जे करे सरकार खे ध्यानु ॾियणो पवंदो त सरकारी बसियूं बि सही रहनि जीअं यात्री ख़ुशि थियनि पंहिंजो सफ़र सफलो करनि ऐं सही ख़ुशि थी हुन जी यात्रा करनि बस जी जय झूलेलाल